ہیلو سر کیا میری بات سویگی کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے

لیکن کسی وجہ سے مجھے وہ اپنا آرڈر کینسل کرنا پڑ گیا ہے اور مجھے میسیج آیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کا ریفنڈ ہو جائے گا لیکن ابھی تک وہ ریفنڈ آیا نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں جی سر پرسوں میں نے کیا تھا ایک لارج پزا لیکن کسی وجہ سے میں نے اس کو کینسل کر دیا تھا نہیں سر نہیں آیا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں نہیں آیا آپ چیک کیجیے جی چیک کر لیجیے آپ جی سر اڑتالیس گھنٹے زیادہ ہو چکے ہیں جی اسی نمبر سے میں نے میں نے بک کیا تھا اسی آئی ڈی سے اوکے سر اوکے اوکے اوکے تو ابھی آ جائیں گے دو گھنٹے میں دو گھنٹوں کے اندر اندر ٹھیک ٹھیک سر شکریہ ت تھینکس